ہمارے علاقے میں پولیس جرائم اور حادثات کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے جہاں پر بھی کوئی جرم ہوتا ہے وہاں پر فوراً پولیس والے آتے ہیں اور معاملے کی چھان بین شروع کر دیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ مجرم کو جلدی سے جلدی پکڑیں اور جرم کے خلاف سزاواری کو سزا دلائیں لیکن جب بات شہریوں کے تحفظ کی کی جائے تو پولیس کو یا حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جرم ہی کیوں ہوتا ہے جرم کے خلاف ایک ایسی مہم چلانے کی ضرورت ہے جس سے عام انسان تحفظ والی زندگی گزارے اور پولیس کے دستے کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جرم کا بنیاد ہی کہیں پر نہ پڑے